दानि मबाइल टिभि फ्राथ' बोरैबाबा मोजां बोरैबाबा गाज्रिबो मबाइल फ्रा बिदिनो फरायनायफोरनि थाखाय मबाइल फोरखौ नांगौबो जानानै फैयो बिदिनो सोरबा जाम्बा जामबिफ्रा लानोसै बिदिनो रंनाम्बार मा नामबार जालाबायसै खारलाबायसै बोरायजों सिख्लाजों बुरिजों सेंग्राजों खारफालाबायनाय जायो जाम्बा जामबिफोरनि बुजिनायसै आरो बेफोरो मानो होनोब्ला बेफोर बस्थुखौ दिहुन्नायाबो मोजांबोमोन फरायनाय माबाफोरनि थाखाय आरो बबेबा समाव बै लोमजानाय साजानाय फोरखौबो नखरनि मानसिफोरखौ हथाद बाहाबा थाङोबा ओरैबायदि लोमजानाय बारा जादोंबा बेमारफ्रा बाराजादोंबा ओरैबायदि जाबाय होन्नानै खिथा हरनायफ्रावबो मोजांमोन मोजांआलाय एक प्रकार मोजाङैनो जाहैदोंमोन मबाइल फ्राबो माने बे बुजिनो रोङै जाम्बा जामबिफोरनि थाखाय गाज्रियानो जाहैदों आरो नङा होमबा गाज्रियानो जाहैदों बुजिनो रोंला सोरबा सासे बोरैबा नाम्बार मिलायैयाव हरफ्लांनायाव बि हरफ्लांनायानो जाहैसै रंनाम्बार गोस्थोलायनाया बेहायनो जाहैसै माथो हरबाय थायो मोजांगोनहाय हौवायाबो होनलायलांसै साख्रि दं नामा साख्रि गैयाबाबो साख्रि दं होन्नानै थगायहरनो हाया होमबा दालाय हौवाफ्रा बेफोरावनो खारफालाबायसै ओंखायनो मबाइल फ्रा मोजांबो गाज्रिबो आरो मोजाङाव फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय बा बै लिरनाय फरायनाय माबा माबि सोंहरनाय माबाफ्राव बिहरनाइफ्राव मोजांआबो मबाइलाबो आर बे टिभि फ्राबो बिदिनो नाय टिभि आबो बिदिनो नायजायो बबा समाव माबा माबि सानफ्लांबा है टिभि नायनानै दसे थानसैहां मोसानायफोरजों पुर्थि जाथोंसै आरो जिरायनाय समफ्राव बेफोरखौ नायनानै एसे सम खाथायनो हानाय जाहैबाय आरो टिभि फ्रा मोजांबो गाज्रिबो मोजांबो गाज्रिबो आनो जाहैबाय टिभि बाबो मबाइल बाबो दानि जुगाव मेरला मानसि जाबायना मबाइल फोरजों दा बेफोरबायदि जानाया सोरबा बांगालजों सोरबा सावथालजों दोनखारलायनाय खारफालायनाय थैलायलायनाय बेफोरावनो बुथारजालाबायनाय बेबायदिनो जाहैबाय मबाइल फ्राबो ओंखायनो मोजांबो गाज्रिबो मबाइल फ्रा